मेरे लिए हिन्दी के मेरे सबसे पसंदीदा लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और मैं उन्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि उनकी रचनाएँ बहुत ही जीवंत होती हैं वह जिस प्रकार लिखते हैं आभास होता है कि दृश्य वह परिदृश्य आँखों के समक्ष चल रहा है मुझे उनकी सबसे अच्छी रचना गोदान लगती है जो कि मैंने स्वयं पढ़ा हुआ है साथ ही प्रेम मंजूषा उनकी रचना है मंगलसूत्र उनकी रचना है बड़े घर की बेटी उनकी रचना है उन्होंने कई सारी रचनाएँ लिखी और बहुत उपलब्धि प्राप्त की इसलिए उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास सम्राट कह कर पुकारा जाता है